आंनि दिहुनथाइखौ हाथाय एबा बाजारफोराव फाननाय जायो जोंनि जोंनि जायगायाव जांनि ओनसोलावहाय गोबां फिसा फिसा हाथायफोर दं जेरै बे खालिफुख्रि हाथाय सालाखाथि हाथाय आरो थिनालि हाथाय लोगोसे कारिगाव हाथाय टिटागुरि हाथाय क'क्राझारनि हाथाय बेफोरावहाय जोंनि दिहुनथाइफोरखौहाय फाननाय जायो जे गुबुन रायजोयाव बा जोंनि एरियायावनो बहाबा बबेबा जायगायावहाय माखासे फाननायनि

माखासे दिहुननायफोरखौहाय फाननायनि थाखाय माखासे नेमखान्थि दङ' जेरै मोनसे जिहेतु मोनसे जायगायावहाय मोनसे स्टर बा मोनसे जायगा लानो थाखाय जोङो बेवहाय बाजार मालिकनि बाजारनि कमिटिनि माखासे पारमिसन नांगौ जायो बेफोर पारमिसनखौ जोङो लाग्रोनांगौ जायो जेराव बेवहाय फाननो मोनगोन ना मोना आरो बेफारनि बागै माखासे जितु मोनसे दखान एबा गला होनजायो बा बे दखानावहाय बे दखान मालिकनो माखासे फैसा होनांगौ जायो जितु आ न'नि भारा जायगानि भारा कारेन्ट बिलनि गासिखौबो जोङो होनांगौ जायो आरो बाजारनि कमिटिनि बादियै जोङो माखासे नेमखान्थिफोरखौ सोलिनांगौ जायो जितु बाजारनि कमिटिनि बादगा जेबो खामानि मावा बेफोरबादि होजायो आरो माखासे जितु टेक्स बेफोरबादि टेक्सफोरखौबो हरनाय जायो बेफोर गासैबो नेमखान्थिफोरखौ लानानै जोङो

हाथाय एबा बाजारफोराव जोंनि दिहुनथाइफोरखौहाय फानहैनो गोनां जायो